اوون میں کھانا گرم کرنے کے بہت سے نقصان ہیں جیسے کہ اس میں کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہے اس سے چہرے پر جھریاں اور جلدی بڑھاپا آتا ہے اوون میں کھانا گرم کرنے سے کینسر ہونے کے خدشات ہوتے زیادہ ہوتے ہیں وٹامن بی بارہ کی کمی ہو جاتی ہے اس میں کھانا گرم کرنے سے دل دل کی دھڑکن بدل سکتی ہے اور یادداشت کم بھی ہو سکتی ہے